کون سی اہم تیکنیکی یا سائنس کامیابیاں بین جو اتر پردیش کی بہری ہیں یا ریاست کی تاریخیں پرائسر انداز انداز ہوئی ہیں اشارہ اختر اخترات دریافت دریافت ہیں اعزازات دیکھو ہم تو یہاں جو ہے مزدور آدمی ہیں جب سے پیدا ہوئے ہے مزدوری کرتے ہیں جب سے ہوش سنبھالی ہیں اور مزدوری میں ہی ہماری زندگی گزر گئی ہے تو اس لیے ہم تو اوروں کے بارے میں تکنیکوں کے بارے میں نہیں جانتے بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں مزدوری کے بارے میں